मैं दो दिन पहले बाज़ार से एक बेड शीट लाई जो बेड शीट घर लाने के बाद जब मैंने बिछाई तो वह बहुत मुलायम थी और बहुत अच्छी निकली